भाई धंधो शुरू करण में ग्रामीण माण्हुनि खे जेके तकलीफ़ूं थियनि थियूं सभिनी खां वॾी तकलीफ़ु त इहा आहे की उन्हनि खे जेको आहे कंप्यूटर जी ॼाण घटि आहे उनखां पोइ जेके ऑनलाइन पेमेंटूं अचनि थियूं यूपीआई सां पेटीएम सां या जेके एन ई एफ टी जे हिसाब सां त उन्हनि शयुनि जो बि उन्हनि खे नॉलेज जेको आहे न ॾियणु ॾाढो ज़रूरी आहे त सरकारु खे बि खपे त कुझु न कुझु जेके अहिड़ा इंस्टिट्यूट जेका आहिनि ग्रामीण इलाइक़नि में ठाहिन जंहिंसां उन्हनि खे हर शइ जी नॉलेज मिली वञे त ॾाढी सुठी आहे वॾे शहरनि में त एतिरी तकलीफ़ कोन्हे उते त हर शइ जेका आहे ईज़िली अवेलेबल हूंदी आहे ऐं सभिनी खे लॻभॻि पतो ई हूंदो आहे थोरी घणी ग्रामीण इलाइक़नि में तकलीफ़ आहे त जे गवर्नमेंट उन्हनि खे थोरी नॉलेज ॾई सघे या अहिड़ा इंस्टिट्यूट खोले सघे इन ॻाल्हि जी जेका आहे जे उन्हनि खे थोरी नॉलेज मिली वेंदी त धंधो करणु ॾाढो जेको आहे न आसानु थी वेंदो उनखां अलावा ग्रामीण इलाइक़नि में जेको आहे टेलीफोन जा नेटवर्क ॾाढा वीक हूंदा आहिनि जंहिं करे उते वाईफाई ऐं जेको आहे मोबाइल डाटा जी कनेक्टिविटी घटि हूंदी आहे जंहिं करे उते जेको आहे जेका ट्रांज़ेक्शन थींदी आहे उनमें थोरी दिक़त थींदी आहे त सरकारु खे खपे की टेलीफोन जेके डिपार्टमेंट आहिनि उन्हनि खे बि थोरो वधीक टाईट करे सघिन की जंहिं हिसाब सां उते नेटवर्क ॾाढो सुठो अचे जंहिं हिसाब सां धंधे में उन्हनि खे तकलीफ़ न थिए उनखां अलावा अॼु जी तारीख़ में सी सी कैमरा वॾनि शहरनि में त हर दुकान ते लॻियल आहिनि या बिज़निस में लॻियल आहिनि ग्रामीण इलाइक़नि वारनि खे बि उन्हनि खे प्रमोट करणु खपे की सी सी कैमरा जेको आहिनि उहे ज़रूरी आहे जंहिं हिसाब सां उन्हनि खे पॉइंट टू पॉइंट पतो लॻंदो की कहिड़ी शइ ठीकु आहे कहिड़ी शइ ग़लति आहे केरु सुठो कमु थो करे केरु ग़लति कमु थो करे इहे ॻाल्हियुनि जो प्रमोशन थी वेंदो त जेको आहे सभिनीनि व्यापारिनि लाइ इन ॻाल्हि जी तकलीफ़ घटि थींदी धंधो जेको आहे सुठी तरह करे सघंदा